आङो आलासिफोरनो बागुरुम्बाखौनो मोसानोनै दिन्थिगोन मानोना जोंनि बर' हारिआव जोंनि बागुरुम्बायानो जोंनि थाखाय सिनायथिसिन बे जोंनि बर' हारिआव जोंनि बागुरुम्बायानो मुंदांखा बेनिथाखायनो आं बागुरुम्बा मेथाइखौ मोसानानै दिन्थिगोन आलासिफोरनि थाखाय दसे सम टाइम होनानै दिन्थिफिंगोन आङो आलासिफोरनो